पूरे दिन में हमको अलग अलग चीज़ों के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है जैसे सबसे पहले अपनी प्यास बुझाना पानी को पीना नहाने के लिए पानी और कपड़े धोने के लिए अपने घर को साफ रखने के लिए अपने किचन में भोजन पकाने के लिए और पशुओं के लिए पशुओं के को पानी पिलाने के लिए हमको प्रत्येक चीज़ों में पानी की आवश्यकता होती है पृथ्वी पर जीवन के संचालन के लिए जल सबसे महत्वपूर्ण पदार्थों में से एक है यह इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है पानी ना केवल हमें जीवित रहने में मदद करता है बल्कि यह हमारे दैनिक काम काज के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो इसके असंख्य उपयोग हमारे दिमाग में स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं हमारे पृथ्वी का अधिकांश भाग पानी से ही घिरा हुआ है लेकिन यह सब उपभोग के लिए सुरक्षित नहीं इसलिए हमें इस पारदर्शी पदार्थ रसायन का बुद्धिमानी से उपयोग करना ही पड़ता है इसके अलावा अगर हम अपने देश में हो रहे पानी की कमी को देखें तो इसे तुरंत सुरक्षित करना और भी ज़रूरी हो जाता है इसलिए हमारी वर्तमान सरकार ने पानी को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने के लिए नई नई तकनीकी का उपयोग भी किया है जिससे की पानी सुरक्षित रह सके जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि पानी में के अनेक उपयोग हैं हम देखेंगे कि और हम आपको ये बताएंगे की इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं पानी का पानी के महत्व का एहसास कराने में हमको ये अत्यधिक मदद करेगा यह मनुष्य को इस बात से अवगत कराएगा मनुष्य को इस बात की जानकारी देगा कि निम्नलिखित क्षेत्र में पानी की उपस्थिति मानव जीवन पर क्या प्रभाव डाल सकती है चूंकि भारत का मुख्य व्यवसाय कृषि है इसलिए यहाँ पानी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है सिंचाई में पशु पालन में पानी की बहुत अत्यधिक आवश्यकता होती है जितनी भी छोटे छोटे लघु उद्योग हैं कुटू कुटीर उद्योग हैं मत्स्य पालन है उसमें पानी का पानी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस प्रकार किसानों की बहुत सारी आजीविका पानी पर ही निर्भर करती है जल को हमारे धर्म में जीवन की संज्ञा दी गई है ऐसा बताया गया है की जल ही जीवन है इसके आलवा विभिन्न उद्योगों में पानी के उद्देश्यों के लिए पानी का उपयोग करते हैं या कई वस्तुओं को ठंडा करने निर्माण करने और परिवहन आदि के काम में उपयोग में लाया जाता है अगर हम उदहारण के द्वारा आपको बताएं तो थर्मल पावर प्लांट है और विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कार्य हैं प्रद्योगिक कार्य हैं जिसमें कि पानी की आवश्यकता पड़ती है और इसमें पानी अत्यधिक मात्रा में खपत भी होता है इसके आलवा पानी के घरेलू उपयोग को भी पीछे नहीं छोड़ा जा सकता या इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता हम आदमी की रोज़मर्रा के ज़िंदगी में पानी एक अहम भूमिका निभाता है हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी भी हम दैनिक जीवन में कार्य करते हैं उनमें पानी का अत्यधिक महत् महत्वपूर्ण भूमिका है नहाने से लेकर के बर्तन धोने से धोने तक हमारे कदम कदम पर पानी की आवश्यकता हमें पड़ती है उसके बाद हमारे प्रकृति को संरक्षित रखने में भी और उन उसको हरा भरा करने में भी पेड़ पौधों को हरा भरा करने और उनके भोजन बनाने के लिए पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है यह उनमक उन मुख्य तत्वों में से एक है जो उन्हें बढ़ने में मदद करता है इसलिए मनुष्यों जानवरों और पौधों के जीवित रहने के लिए पानी बेहद महत्वपूर्ण है हमारे आम जीवन में तो इसका अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं ही बाँकी ऐसे भी पानी अत्यधिक महत्वपूर्ण है हालांकि पानी बहुत आवश्यक है और फिर भी इतना दुर्लभ है फिर भी लोग इस तथ्य को समझने में आज भी विफल रहते हैं वे इस गतिविधि के परिणामों को बहुत कम या बिना परवाह किए बिना पानी के बर्बादी करते हैं कई तरीके है जिनमें पानी की कई तरीके ऐसे हैं जिससे पानी को बर्बादी से बचाया जा सकता है सभी घरों को अपनी लीक होते नलों की जाँच करानी चाहिए और उन्हें तुरंत ही ठीक करा लेना चाहिए क्योंकि हर बूंद कीमती है बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है ऐसा हमारे पूर्वज कहते हैं इसी तरह हम नहाने के लिए शावर की जगह बाल्टी का चयन करें तो अति उत्तम होगा यह बहुत ही अच्छा विषय रहेगा और इसका सामाधान होना बहुत ज़रूरी है शावर में बहुत सारा पानी बर्बाद होता है इसलिए लोगों को बाल्टियाँ पसंद करनी चाहिए और यह खास आदत ज़्यादातर घरों में आम तौर पर पाए जाते हैं लोग ब्रश करते समय और बर्तन धोते समय भी अपने बल अपने नल बंद नहीं करते हैं ऐसा करते समय हमेशा नल बंद रखना चाहिए और जितनी पानी की आवश्यकता हो उस काम को करने के लिए उतना ही पानी का उपयोग किया जाना चाहिए इसके अलावा सभी घरों में वर्षा के जल का संचयन प्रणाली को प्रोत्साहित करना चाहिए इसे जल संरक्षण से पहले जैसी मदद मिल सकती है संक्षेप में मैं बताऊँ तो जल मानव जाति के अस्तित्व के लिए अति आवश्यक है लेकिन दुर्भाग्य जिससे बर्बाद हो रहा है इस मुद्दे से निपटने के लिए प्रत्येक नागरिक और सरकार को एक साथ आना चाहिए सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा की सभी क्षेत्रों को समान रूप से पानी मिले दूसरे नागरिकों को भी यह ध्यान रखना चाहिए की इसका उपयोग बुद्धिमानी से करें और इसे अनावश्यक रूप से बर्बाद ना करें